सोशल मीडिया सोशल मीडिया मूंखे पसंदि काने का इहे अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि जेके कुझु बि कनि था रोटी खाईंदा कुझु डिश खाईंदा उहो बि पहिरियों फ़ोटू अप्लोड कंदा वॻो पाईंदा मेकअप कंदा पहिरियों फ़ोटू कंदा इलाही कहिड़ियूं कहिड़ियूं साइड चयो वाट्सप चयो फ़ेसबुक चयो इंस्टा ते चयो मूंखे पसंदि काने की पंहिंजो असां ज़िंदगीअ जो राज़ु ज़िंदगीअ जो खाया ज़िंदगी हलणु चलणु असां ॿियनि खे छो ॾेखारे करे कयूं पर अॼुकल्ह जा ॿार इअं हिनखे पंहिंजो शानु था समुझनि उहो पंहिंजो हिननि ॻाल्हियुनि में पंहिंजो अधु स्टैट था समुझनि ठीकु आहे न ॿार आहिनि ॿार जेको कनि पर मूंखे पसंदि काने को कुझु बि खाए पाए करे केॾे था वञूं छा था कयूं हाणे किथे आहियूं ज़रूरी न हूंदो आहे की ई सभु हिन सॼे संसार खे सोशल मीडिया खे ॿुधायो इहे पंहिंजो असांजा वॾिड़ा हूंदा न उहे चवंदा खाओ हिकु खाइनि हिकु भोॼनु ॿियो भॼनु लिखी करे कबो आहे पर अॼुकल्ह जे ॿारनि खे केर समुझाए मां न कॾहिं इहा ॻाल्हियूं पंहिंजे कंहिं बि मां न कंदियूं आहिनि न फ़ोटू कॾहिं विझंदी आहे ना खाइण जो जेको सभु मां पाणि ॿारनि खे बि मना कंदी आहे छा कजे ई इहे थोरी असांजे ज़िंदगी में कॾहिं इहे कमु ईंदियूं